निउससो फैग्रोदों हेलौ सोरमोनलाय अ' दाथ' नै फरिखाया जाथारनोसै साननै ल'सै दा नोङो फरिखा खाथियाव गथ'खौ इस्कुलाव दोनबोयाबाथ' बियो क्लासा माबा एबसेन जासिगोन दा नोङो जुदि साननैनि थाखाय सुथि लायोबा गथ'खौ न'आवनो मोजाङै गाइद लानांसिगोन मोजाङै फोरों नांसिगोन फरिखायाव मोजाङै माबा खालामनानै फ्रिफियार खालामनानै दोनबोबानो जाबाय दाथ' नोङो उसिबिदाबा आङो लिभ होयाबाबो ग'ला नोङो एथ' फ्रब्लेम देखायबायबा दाथ' होनोसै आङो लिभखौ

अ' अ' दे आमफ्राय नोंहा थिगैनो दंथ' गथ'वा गथ'वाथ' फरायनायाव एसे मोजांमोन दा नोङो एसे गाइद लाफिन बावदो मोजाङै नायफामदो फरायनाय समाव एसे हायै हायैखौ माबा खालामदो दिथा खालामनानै मोजाङै फोरोंदो

अ' अ' औ औ फरायनायावथ' एसे मोजां खिन्थु क्लासआव बे लोगोफ्राबो एसे दि दिसथाब खालामो ना बियो खिन्थु एसे गाव ध्यान होनानै खोनासङो क्लास लानाय समाव आरो लिरनाया एसे माबा जायो बेना लेथ जायो गासिबो कुइसनखौ एनसार होजोबनो नागिरनायाव बियो एसे लेथ जानो नागेरो आरो बेहायबो एसे नायफामदो

हामबायसै दे औ दे दे